हम बाइक की लम्बी ट्रिप के लिए तैयार होते हैं तो हमें बाइक राइडिंग सूट पहनते हैं जूते पहनते हैं हेलमेट पहनते हैं एम चश्मा पहनते हैं जिससे आँखों में कचरा न जाए और गाड़ी में बाइक में फुल टंकी तेल करवाते हैं यानि तेल पूरा रखते हैं और हम अपने साथ खाना लेकर जाते हैं दवाइयाँ लेकर चलते हैं पानी लेकर चलते हैं और जैसे हमें कहीं पर लग जाए या बुखार ज़ुखाम कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम मेडिशन ले लें प्यास लगे तो पानी पी लें और भूख लगे तो खाना ले जाएँ और खाना भी हम ऐसा लेकर जाते हैं जो कि दो तीन दिन तक ख़राब न हो जैसे सूखी चीज़ें होती हैं मिठाइयाँ जैसे घर में लड्डू बनते हैं वह दो तीन दिन तक ख़राब नहीं होते तो ऐसी चीज़ें हम अपने साथ में लेकर चलते हैं और हेलमेट हमेशा लगा के रखते हैं लाइसेंस रखते हैं गाड़ी के कागज़ रख कर चलते हैं जिससे हमें ट्राफिक पुलिस से भी कोई आपत्ति न हो